हैलो अहाँ जे हमरा समयपर जे हम आर्डर कयलहुँ ओ सामान पहुँचा देलहुँ ओइके लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद हमरा समय रहैत सामान उपलब्ध भऽ गेल जाहिसँ की हमर काज आसान भऽ गेल